औ बे नोंसिनि आसामाव बे जोंनि भुटाननि कमलाया अफाय अफाय चेल जायो दासान्दिलाय

औ औ औ एबाराव नोगोद थाइस थाइदोंना फिथाइया ओंखायनो इसे खमाव हगारगोन आरो एसे अपारखौ ओंखायनो थाब हायोबा इसे लांफैना मोजां जागोन नङाब्ला नों जोबलाजोबगोन इसे खमाव हगारदों आरो बे बुरजाखाय एसे अफार हगारदों आरो ओंखायनो बे इसे थाइसे थाइनै अपारावनो नोगोद फन हरलागासिनो दं ओंखायनो आं बे आगोलनि आसामाव सासे मानसि दं आं बेनाव सोंहरगोरनि आंनि सिनायखानाय लोगो होनबाय ओमफ्राय बेनाव सोंहरग्रोनि बे गारज्रि मोनगोन नङाबा गाव माबा आंनोबा जासिगु लायालै बे होननानै आं नोंनो खोन्थाहरदों दा

औ आमफ्राय बिदिनो आं माबाबा थाबा नोंनो खोन्थाहरगोन आमफाय गारिफोर लानानै लांफैदो नोङो औ फाथायदो आमफाय जायखुनु जाया नोंसिनाव दाबल फान्नो हाखागोनबे दामखौ लागाय होजोब एबारना साबसिनबो फि फिथाइया आर इसे

बारा गारज्रि गैखायामोन फिथाइयालाय आगोलना एसे गाज्रि गुज्रि दंमोनना फिथाइयाबो खममोनना एसे देग्लाइ फिफाङा बांसिन थाइ माबादों थाइनायाबो बांसिन आर फांसेबो थैयाखै आगोलाव थैनायबो दंमोनना इसे एनै ओंखायनो सेलखौनो औ सेलखौनो माबानो हायाखै दा एसे जाफिनबाय आरो बानायै बानायै लाबोनानै खामानि मावहोनानै नङा सेलानो जानो नागिरामोन खाख्रेब खुख्रेब खाख्रु खुख्रेब ए बे ओरैथिं सेलखौनो खालामनो हायालै गावबागाव नावनो दंजोबो नालाय ओंखायनो जासिहरदां ओरै दस्रानाबो फन हरगासिनो दं आमफ्राय बेसोरखौ बारा सिनायाना बिसास मोनाना नोङो थाखाफोरखौ हरफिनाबा नों औ खुनु गत गैया ना बिसोरजों नों हरदो ओमफाय थगायजाबा उनाव खिफुध्दा गैला रावबो खेल लाला ओंखायनो नोंनो जासिहरबाय आर नोंखौ सिना जाना आगोलनिफ्रायनो सिनायखायो लोगोखाबो होननानै जायखुनुजाया नोंनो दोनबाय आं माखासे आमफ्राय बे सासे लोगोआ इसे बिदों नालाय बिनो हरबाय बिनो खावसे नोंनो खावसे सानैजों फिबटि फिबटि राननानै लादो बैसोर होद बिहरलाबाय थादोंमोन गैया हमाखै आङो रागा जोंनानै सालाफ्रा आगोलनि एक हाजार होनांगौ दंखौबो होयाखैनो बिसोर बेटाफोरखौ एक हाजार खम खम लुगैबाय थायो बिसोर खमनि रेडाव आर खम लुगैबावो बिसोर ओंखायनो हरा आं बिसोरनो दे होनबा उनाव लांफैदो आं खबर हरफिनगोन उनाव